देखो हम अहाँकेँ बतबैत छी कि जैसे भए गेलै बुढ़ बुजुर्ग आदमी सब जैसे होइत छै कि माय बापके बेटा पूतोहू सब रखैत छै हटा दैत रहैत छै बुढ़ हो गेलनि तऽ हे कहलक कामे काजके नहि छै सेवा काज केेँ करतै हिनकर आब एहिसे भए गेलै आओर बहुत किछु अपना बुजुर्ग आदमी जे कहैत छै देखभाल भी बहुत अच्छा आदमी सब करैत छै जे करे बला छै बहुत आदमी हय जे बहुत किछु कहैत छै आओर आओर की कहू अहाँकेँ